हैलो जै माता दी सर जी सर मिली जाना कमरा मिली जाना किन्नी रेंज तकर चाहिदा

हां सर मिली जाना एह् दो ढाई ज्हार तक होग ते ओह्दे कन्नै अटैच बाथरुम नी होना ओह्दे कन्नै अलग होना अगर तिन्न चार ज्हार तकर लैगे तुसी तां ओह्दे कन्नै बाथरूम बाथरूम अटैच होना ते कटरै तुसी आएओ रेलवे रोड आई जाओ

रेलवे रोड तुसी आई जाओ एह् सरस्वती चौक आह्ली साइड हां जी